بہار میں کاروباری طبقہ کچھ اس طرح اپنے مسائل کو حل کرتا ہے نمبر ایک بہار میں تاجر اور کاروباری لوگ صرف منافع کمانے پر توجہ نہیں دیتے بلکہ سماجی اور ماحولیاتی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہیں مثلاً وہ اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں پلاسٹک اور فضول کچرے کے استعمال سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مقامی لوگوں کو روزگار دیتے ہیں حکومت کے بنائے ہوئے ماحول سے متعلق قوانین کی پابندی کرتے ہیں نمبر دو ماحولیاتی مسائل کا حل ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کاروباری ادارے کچھ اہم اقدامات کرتے ہیں جیسے سورج کی روشنی سے بجلی استعمال کرنا کچرے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا درخت لگانا تاکہ آلودگی کم ہو پانی اور بجلی کا ضیاع نہ کرنا ان تمام کوششوں سے نہ صرف ماحول بہتر ہوتا ہے بلکہ لوگوں میں شعور بھی پیدا ہوتا ہے